हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिया है वो मतलब बहुत बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो कहीं सही ख़बर देता है मतलब सारे जहाँ वो ख़बरों को जो है अच्छे से प्रसारित करती है लेकिन कुछ मतलब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका मीडिया जो है वो दबा देती है मतलब उसका जो जो पूरी तरीक़े से पीछे का किस तरीक़े से घटना घटित हुआ क्यों घटा उन्हें आधी बात पता रहती है और आधी बात नहीं पता रहती है फिर भी वो ऐसी ख़बरें जो होती है वो सोशल मीडिया में मतलब मीडिया दिखा देती है तो ऐसी ख़बरों को ना दिखा के कुछ ऐसे मुद्दे को दिखाया जिससे कि उसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जिसपे मीडिया जिसे मीडिया को नहीं दिखना चाहिए मतलब नहीं दिखना चाहिए उस मुद्दे को मीडिया दिखा देती है तो जो यहाँ के जो ग्रामीण लोगों की लोकल पब्लिक होती है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जो लोकल न्यूज़ चैनल पर लोकल चीज़े दिखा लोकल न्यूज़ दिखाई जाती है और अच्छे जो न्यूज़ होते हैं वो जैसे आज तक यह सब पर दिखाए जाते हैं तो एक जैसे कोई ग़रीब है ग़रीब है कि आख़िर ग़रीब के क्षेत्र में कोई घटना घटित हो गई तो ऐसी ख़बरों को मीडिया नहीं ज़्यादा दूर तक फैलाती है ग्रामीण में जो ख़बरें फैलती मतलब होती है उन्हें मीडिया नहीं सोशल मीडिया पर डालती है मतलब उन्हें ख़बरों को नहीं करती है जो शहर के मीडिया रहती है